हाँ हमारे क्षेत्र में ऐसे कई अपराध है जो बेरोज़ के बेरोज़गारी के कारण होते हैं कई ऐसे हड़तालें होती हैं कई ऐसी मीटिंगें होती हैं जिस में काफ़ी ऐसे बेरोज़गार लोग हैं जो रोज़गार के लिए सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं और मतलब काफ़ी ऐसे लोग भी हैं आज कल देखें तो भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोग कुछ अपनी मेहनत के कारण नहीं आगे बढ़ पाते हैं भ्रष्टाचार में आप देखो रिश्वत के ज़रिए लोग सरकारी नौकरी पा लेते और जो मेहनत करता है वो हमेशा पीछे रह जाता है क्योंकि उसके पास मेहनत के आलावा कोई ओप्सन नहीं होता है अगर वो पैसे वाला होता तो पैसे के ज़रिए कुछ कर लेता लेकिन वो मेहनत के अलावा कुछ नहीं कर पता है लेकिन आज कल जहाँ तक भ्रष्टाचार ज़्यादा है तो जो पैसा है और कुछ की सुपारी की जग वजह से लोग है ना नौकरी पा लेते हैं ऐसे में मैं कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार को हटा कर लोगों की मेहनत देखी जाए और लोगों की ईमानदारी देखी जाए वो कितना उस लेवल में उस एक क्षेत्र में कितना वो होशियार है कितना परफ़ेक्ट है ये ध्यान में रखते हुए लोगों को रोज़गार दिया जाए गोर्मेंट जोब दी जाए ताकि सारे के सारे अपराध अपने आप ही बंद हो जाएंगे और सब सही से चलना चलने लगेगा